जोंनि जायगायाव दंफां गायबावनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बायदि थागिदाफोर लादों माने नखराव एबा लामा लामायाव बे सुबुंफोरा गायो माखासे अर्गेनाइजेसन एबा माखासे आफादफोराबो जोंनि एरियायाव बिफां गायनायनि हाबाफारि लायो आरो जे एनभायरनमेन दे बेफोरावबो जोङो स्कुल कलेज एबा गोबां एरियायाव खालि थानाय जायगाफोराव जोङो हा गायो ओ खालि थानाय जायगाफोराव जोङो बिफां लाइफां गायनायनि सुबिदा लायो आरो दानि जोंनि ओनसोलाव गोबां सरखारि एबा फरेस्टार बिफानाबो हाग्रा बिफानाबो दाननाय बा दंफां दाननायफोरखौ प्रटेक्ट खालामबाय बा होबथाबाय बेखायनो जोंनि जोंनि साफ्रोम सुबुङाबो बेफोरखौ

जे नियम दङ बेफोरखौ फल' खालामो एबा मानियो जोंनि जायगायाव दा बिफां लाइफां दाननाया इसे गोबाङैनो खमसैआनो आरो साफ्रोम सुबुङानो दा बिफां लाइफांखौ गायनायनिसो हेफाजाब होयो दाननाया खमसै आजिकालि फिफां लाइफां दाननायाव बांसिन नेचारेल जेनबा अक्सिजेननि खम जायो एबा गरमबो बारा जायो अखा बांखानि दिसटार्ब जायो बेनि थाखायनो साफ्रोम सुबुङानो बुजिनाय एबा रोंगौथि थानाय थानाय सुबुंफ्रा बेफोरखौ थानथियारि